जी हा मैंने अपने स्कूल पर बहुत सारी पेंटिंग सीखी थी जिस में से मैं अगर कहूँ तो जब मैं के जी वन में था तब मुझ से सिर्फ़ एक पेड़ ड्रा करते बनता था या फिर बनाते बनता था और मैं धीरे धीरे उस में नदी ऐड करते गया और बाक़ी चीज़ें ऐड करते गया और एक बार मेरे स्कूल में एक कॉम्प्टीशन हुआ था जहाँ पर हमें नागार्जुन जी का इस्केच बनाना था तो मैंने उस प्रतियोगिता में भाग लिया और मैंने उस प्रतियोगिता में भाग ले कर सेकेंड पोजीशन हासिल की थी और मैंने उस में काफ़ी सारे कलर ऐड किए थे उनका फ़ेस कलर उनका जो कोट होता है ब्लैक कलर का वो कलर और उनको बनाने का तरीक़ा और कैसे उनकी जो नाक है कैसे उनकी जो आँख है वो कैसे बनाया जाता है उसके बारे में मैं उनको जान कर उसको सीख कर उसको प्रिपेयर कर के उनकी तस्वीर मैंने बनाई थी और वह तस्वीर मुझे सब से ज़्यादा पसंद आई थी और नागार्जुन जी क्योंकि मैथेमैटिक्स के मामले में जाने जाते हैं मैंने उनकी तस्वीर बनाई थी और यही मेरा अनुभव था जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता था क्योंकि मुझे उस में सेकेंड पोजीशन मिला था धन्यवाद